खारनाया मोनसे देहायारि जोबोद मोजां मोनसे आयदा बेखौ गेलेमु आयदाबो होनना बुंनांसिगोन जोङो सरासनस्रायै फुंनि समाव जों गोबां मानसिखौनो नुनो मोनो थाबायनाय खारनाय देहाखो मोजां लाखिनो थाखाय थिक बेबायदिनो आंनि हिसाबै आंबो सानफ्रोमबो फुंनि समाव खारनायखौ मोजां मोनो मानो होनबा देहा देहाया मोजाङै थायो बायदि बेमारफोरनिफ्राय राहा मोनो एबा गोजानाव थायो बेमारनिफ्राय खारनाया मोनसे जोबोद मोजां खामानि जों मोनफ्रोमबो खेला आयदायाव जोङो फिजिकेलि फिट जानोब्ला जों खारनाय आयदाखौ एबा एक्सारसाइसखौ जों खारनायखौ खालामथारनांगोन मानो होनबा बिनि गेजेरजों जोंनि माखासे आथिं आखाइ देहा मोदोमनि बोलोफोरा फैयो आरो मेंनाय जितु देहानि मेंनाय बेफोरनिबो जों खारनायनि गेजेरजोंनो जोङो गोजानाव दोननो हायो खारनायखौ मोनसे मोजां मोनसे बुहुत मोजां गेलेमु आयदाबो होनना बुंगोन जाय खारनायजों दिनै गोबां सुबुंफोरा जितु फौजि खामानि बेफोरावबो मोननायखौ नुहुरदों आरो जाय खारनायखौ दिनै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेबेल अलिम्पिक लेबेलसिम मोनसे खारनानैनो रेकर्ड खालामनो हादों खारनायखौ सानो बयबो बे खारनाय आयदायाव बाहागो लानांगौ

आरो नुनो मोनो खारनाय आयदाखौ गुबुन दस्रानि सुबुंफोराबो एबा माखासे अर्गेनाइजेसनफोराबो खारनाय आयदाखौ खालामो बेयाव गोबां मानसि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयखौबो बाहागो लानाय नुयो मानो होनबा दिनैनि दिनाव इम्पर्टेन्स एबा गोनांथिखौ नुहरदों मानसिफोरा देहानि जितु लाखिनाय आं सानो जितु मानसिनि एज एबा

थांनानै थानाय बेयो खोब खम थार्टिफाइभ बा थार्टिफर फर्टिनि गेजेराव मोनसे स्टेज खानानै दोन्दों होननाय खोनादों किन्तु माखासे बेबायदि खारनाय एक्सारसाइसनि गेजेरजों गावनि देहानि जितु एनारजि स्टेमिना एबा बोलो बेखौ बारायनानै जोङो लानानै गोबां गोबाव बैसोसिम जोङो जोरनानै थानो हायो जों नुनो मोनो गोदोनि दिनाव जाय जानाय खाद्य'फोरा जों डायरेक्ट दुब्लिनिफ्रायनो बोखांनानै लाबोनानै जायोमोन एबा जेबो रासायनिक जेबो गैयामोन किन्तु दानि मुगाजों नायनो थाङोब्ला बहुत रासायनिक जों होफबनानै जितु मैगंफोर बेखौ जों जानो नांगौ जायो बे हिसाबैनो थांनानै जितु थानाय मोनसे रेसिय' रेट बेखौ गोबां खम जालांबाय जों नाथाय एक्सारसाइस एबा खारनाय गेलेमु आयदा जों बयबो बासिनानै लायो गावनि

जिबन बासायनायनि थाखाय खारनाया मोनसे बहुत मोजां आयदा बयबो बेखौ बाहागो लानांगौ आरो सानफ्रोमबो जों खारनाय हुदाखौ खालामनानै लानांगौ आं बेखौ बुंहरो गोजोन्थों